हेलो हँ बोलियौ चुनाव आबेवला हए केकरा सबके वोट देबै के सब बनतै बढ़ियें बढ़ियें आदमीके चुनिकऽ देबै नाम तऽ थोड़बे पहिले कहल जेतै देबै जे बढ़िआँ काम करतै बढ़िआँसँ सब चलेतै पञ्चायत चलेतै बढ़िआँसँ सबकिछु चलेतै बढ़िआँसँ तऽ सोच विचारिके सबगोटाके ने दैके हए वोट हूँ हँ हूँ ओहे सब सोच विचारिकऽ सब काम करैके हए सब गोटाके बनाबेके हइ जेके अच्छा आदमी छथिनके केहेन छथिन हूँ वहए आदमी सबके दैके हए सब जे आदमी अच्छासँ काम करथिन ओकरा अच् हँ हूँ हँ आर बोलियौ हँ आँइ तऽ सबकिछुके सोचि समझिकऽ देबै जे ककरा दैके हइ नहि दैके हइ चुप अभी तऽ पहिले एम एल ए वला वोट हइ पहिले ओइमे ने दैके हइ जे ककरा दैके हइ नहि दैके हइ तऽ सबसँ अच्छा कामकऽ रहलखिन हन तकरे ने दैके हइ हूँ सबसँ हँ हुनकरे दैके हए सोच विचारिके दैके हइ जे जहाँ दिऽ तहाँ अच्छा हो आओर कामयाब होइ वोट की हूएँपर दैके हइ आर जे हइ मुखिआ सरपञ्चवला हइ से जे अच्छा काम कयलकै हन ओकरा सबके जे अच्छा हइ ओकरा सबके दैके हइ जे वार्ड मेम्बर भेलै मुखिआ भेलै सरपञ्च भेलै ई सब काम कयलकै हन तऽ एकरा सबके दैके हइ हूँ हँ जे बढ़िआँ हए हँ हँऽ हँ बढ़िआँसँ हँ समाजके चलबै छथिन बढ़िआँसँ ओइ आदमीके चुनिके दैके हइ हँ कुछो नहि अथीपर जाइके हइ अच्छासँ चुनिके दैके हइ जेके की काम कयलकै हन काम देखकऽ अपन दैके हइ हूँ नै नऽ हँ तब नै नऽ होतै हूँह गरीब गरीब सबके जे देखथिन गरीब सबके देखरेख करथिन पहिले आगे बढ़थिन सबकिछुसँ तऽ हुनका देल जेतै हूँ हूँ हूँ एहे सब करेके हइ